हिंदी बोलने वाले लोग अपनी पहचान और अपनेपन की भावना व्यक्त करने के लिए अपनी हिंदी भाषा का उपयोग करते हैं जिसमें वह ज़्यादातर हिंदी भाषा का उपयोग कर के लोगों से बातचीत करते हैं अपनी भावनाओं को प्रकट करते हैं वह उन्हें किसी मंच पर अगर मौका मिले बोलने का तो उस जगह पर भी वह अंग्रेज़ी भाषा का उपयोग ना करके हिंदी भाषा का ही उपयोग करते हैं और वह अपने घर परिवार में भी अपने बच्चों को यही सिखाते हैं कि हिंदी भाषा का उपयोग किया जाए क्योंकि हिंदी हमारी मातृभाषा है ज़्यादातर लोग जो हैं घरों में हिंदी भाषा का ही उपयोग करते हैं बातचीत करने के लिए और अपनी भावनाओं को उसी माध्यम से व्यक्त करते हैं हिंदी भाषा के माध्यम से